मेरा बचपन में जब मै पाँच साल की हुई तब मेरा एडमिसन प्राइमरी स्कूल में हुआ वहाँ पर पास करके मैं फिर मिडिल में गई वहाँ आठ पास की मेरे को बहुत अच्छा लगा फिर वहाँ से जितना हम लोगों के यहाँ गाँव में इंटर तक विद्यालय है वहाँ पढ़ी वहाँ भी मुझे अच्छा लगा और उसके बाद वहाँ से हम लोग के यहाँ बुढ़िया माई दुर्गा माँ का मंदिर है वहाँ बावन बीघे का बगीचा है महाराज जी बनवाए हैं हम लोग को वहाँ भी अच्छा लगता है मेरे परिवार में बहुत लोग हैं बहुत अच्छा लगता है तीन भाई हैं दो बहन है मेरे मम्मी पापा बाबा भी हैं सब लोग मलब अच्छे खुश परिवार के हैं मेरा उस बाबाजी का स्कूल है वहाँ पर मेरा एडमिसन हुआ उसमें भी तीन तीन साल कोर्स की हूँ बी ए तक पढ़ी हूँ वहाँ भी हम लोग को अच्छा लगा वहाँ से हम लोग टूर भी घूमें हैं बहुत बहुत जगहों तक हम लोग को अच्छा वहाँ भी लगता है आते जाते और यहाँ भी ससुराल में आई यहाँ पर मेरे पति भी अच्छे हैं मेरे सास ससुर मेरे चार बच्चे उ लोग भी सभी अच्छे हैं और पढ़ रहें हैं उन लोग को पढ़ा रही हूँ अच्छे से और जो मेरे जेठान दो जेठान हैं दो भसुर हैं ये लोग ये भी लोग अच्छे हैं ठीक हैं व्यावहारिक हैं और गाँव पूर मेरा अच्छा है मायके में भी अच्छा था मेरा गाँव पूर वहाँ मायके में मेरे को तो बहुत भी अच्छा लगता है और यहाँ जो है ससुराल में उतना अच्छा नही लगता है पर क्या करें यहाँ तो रहना ही पड़ेगा बच्चा है परिवार है पति है सबको छोड़कर तो कहीं जाना नहीं है सब कुछ अच्छा है यहाँ का गाँव और ये सब खेती गृहस्थी पशु भी हम लोग रखे हैं यह सब खिलाते पिलाते हैं अच्छा लगता है खिलाने पिलाने में बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ते हैं और आते हैं बोलते हैं मम्मी पापा सब कुछ मतलब उन लोग व्यावहारिक है अच्छे बच्चे हैं कोई ऐसी बात दिक्कत नहीं है सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब ससुराल से मतलब मायके में हम लोग को अच्छा लगता है मायके में मेरा जो है वहाँ पर बावन बीघे के बगीचा है बुढ़िया माई और दुर्गा माई का मंदिर है नवरात्र में वहाँ हर नवरात्र में हम जाते हैं वहाँ पर वहाँ भी मतलब मंदिर बहुत ही अच्छा है और ये जो है गाँव गाँव है जो गाँव में मतलब बगीचा पास में है मेरे गाँव के वहाँ भी जा गये है घूमे हैं फिरे हैं उसमें भी बंगला है पार्क की तरह बन गया है उ जो पार्क हो गया है वहाँ भी मतलब जब जाते हैं यहाँ से तो वहाँ मतलब जाते हैं मेरे ससुराल ससुराल भी यह भी अच्छा है सात सास भी अच्छी है ससुर भी अच्छे हैं दो जेठान हैं वो भी अच्छी हैं भसुर भी उनके भी जो जेठान मांझिल हैं उनके तीन बच्चे हैं एक लड़की है और दो लड़के मेरे तो चार बच्चे हैं दो लड़कियाँ और दो लड़के हैं और मेरे पति मलब हमलोग बहुत खुशहाल परिवार हैं कोई मतलब दिक्कत नहीं है

खेती बाड़ी यहाँ का गाँव सब कुछ अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है सब अच्छा हीं अच्छा है कोई परेशानी नहीं है बच्चे मेरे हैं सब जाते दो तीन बच्चे है जो वो भी प्राइमरी में मतलब जाते हैं और एक लड़की है वो नंदगंज जाती है इस समय मतलब हाई स्कूल है उसका वो भी मतलब अच्छे ही मतलब पढ़ रही है पढ़ाई कर रही है वे बच्चे भी छोटे छोटे हैं अभी प्रायमरीये में जा रहे हैं अभी अच्छे है इस समय मतलब सिक्स में जानें वाले हैं एक तो टू में है और कोचिंग भी कराती हूँ